हैलो जय झूलेलाल हैलो जय झूलेलाल

अच्छा ॾिसो मां तव्हांखे ॿुधायां टी वी एस आई क्यू मोबाइल त मूं वटि आहे कोन्ह पर मां तव्हांखे उन ई लैवल जा ॿिए बि फ़ोन ॿुधाए थी सघां जीअं हीअ मूं वटि चारि पंज ब्रैंड आहिनि सैमसंग आहे एप्पल आहे वीवो आहे ओपो आहे ऐं ॿिए बि हिकु ॿ आहिनि ऐं रेंज बि उन वांग़ुर ई आहे पर हा टी वी एस आई क्यू कोन्हे मूं वटि तव्हां इन्हनि में इंटरस्टेड आहियो त ॿुधायो बाक़ी वारनि में हा सैमसंग फ़ोन जेको आहे उहो एंड्रॉइड आहे ऐं हिन जो रैम व सिक्स आहे ऐं जी बी वन ट्वैंटी एट आहे ऐं हिन जो रेट आहे ॿारहं हज़ार रुपिया ऐं तव्हां चाहिंदा त इंस्टॉलमेंट में बि हीअ मिली थो सघे तव्हांखे

तव्हांखे छा खपे अच्छा किश्तनि में खपे त ठीकु आहे उहो अगरि तव्हां हीअ फाइनल था कयो कलर कहिड़ो खपे सिल्वर खपे ब्लू खपे त उहो कलर बि फाइनल कयो त असां वेही करे पोइ डिसाइड कयूं था भाई तव्हां घणे महीननि जी किश्तू खपनि ऐं केतिरी कारो त कोन्हे कारो कोन्हे ब्लू आहे तव्हां चओ त मां उहो ॾिया कहिड़ो ॾिया नीरो हा नीरो आहे हा नीरो मां तव्हांखे ॾिया थी ऐं कहिड़ो वन ट्वैंटी एट जी बी वारो ठीकु आहे न तव्हांखे भेण हलंदो न हा ठीकु आहे त हीअ ॿारहं हज़ार पंज सौ अथव छो जो कलर नीरो ॾाढो घटि थो मिले बाज़ारि में त तव्हांखे ॿारहं हज़ार पंज सौ पवंदो तव्हांखे ठीकु आहे त तव्हां ॿुधायो मां बिलिंग कया ऐं घणी कैश ॾींदा घणी इंस्टॉलमेंट घणनि महीननि जी खपे उहा डिटेल ॾियो त मां तव्हांखे इंस्टॉलमेंट ॿुधाया किश्तू घणे घणे जूं आहिनि ऐं केतिरे केतिरे महीननि जूं आहिनि हा तव्हां अचो हा तव्हां लाजपत नगर जे झूलेलाल मंदिर जे पुठिया ई आहे मुंहिंजो दुकानु तव्हां उते अचो चौथो नंबर दुकानु आहे त मां तव्हांखे ॾेखारिया थी ऐं तव्हां कैश बि हा मुंहिंजो नालो आहे सचिन मोबाइल ठीकु आहे हा चौथो नंबर दुकानु अथव बिल्कुल झूलेलाल मंदिर जे पुठिया ई अथव तव्हां ईंदा बिल्कुलु सवलो अथव ऐं तव्हां कैश डाउन घणी ॾेयण चाहिंदा भेण अढ़ाई हज़ार लिखा या चारि पंज हज़ार ॾेयनि चाहींदा घणी अढ़ाई हज़ार ठीकु आहे त मां तव्हांखे अढ़ाई हज़ार कैश वठंदसि बाक़ी ॾह हज़ारे जो किश्तू तव्हांखे ठाहे ॾींदसि जेके तव्हां महीने सर महीने ॾींदा रहिजो ऐं पंहिंजो आधार कार्ड आई डी खणी अचिजो त उहो मूंखे हिते नोट करिणो पवंदो ठीकु आहे ॿियो कुझु तव्हांखे खपे हैडफ़ोन असां वटि त घणेई कुझु आहे तव्हां ॿुधायो फ़ोन जा केस टैंपर्ड ग्लास हैडफ़ोन ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां अचो ठीकु आहे जय झूलेलाल